जैसे कि हमारे बारे में अगर बात करते हैं यह गाँव के बारे में पसन्द आना या घूमने के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हम तो यू पी में अच्छी अच्छी जगहें या बिहार में अच्छी अच्छी जगह जोकि घूमे हैं लेकिन सबसे ज़्यादा अपने बिहार के बारे में बात करते हैं तो नालन्दा ज़िला जोकि राज़गीर काला पानी बहुत ही अच्छी जगह मानी गई है वहाँ घूमने की बहुत ही अच्छी जगह है अपने घर में परिवार में किसी को आप ले जाते हैं तो वहाँ पर घुमा सकते हैं उनको पसन्द आना आ सकता है जोकि अपने यू पी के बारे में बात करें अपने बनारस काशी यह माना गया है वहाँ पर अच्छे अच्छे मन्दिरें हैं जोकि संकटमोचन दुर्गा कुण्ड विश्वनाथ जी बाबा भैरोनाथ बहुत ही अच्छी अच्छी जगह मन्दिरें हैं जोकि हमने घूमा है गया है हमने लेकिन बहुत ही पसन्द आया बहुत दिव्य जगह माना गया है उसको अपने बगल में मिर्ज़ापुर में बात करें तो विन्ध्याचल जोकि मातारानी का बहुत ही अच्छा मन्दिर है जोकि वहाँ पर आप जा सकते हैं घूम सकते हैं हम भी गए हैं आप भी हो सकता है गए हों बहुत ही अच्छी जगह है आप बात करते हैं प्रयागराज की जोकि वहाँ पर स्नान ध्यान करने हमलोग गए हैं आपलोग भी गए होंगे बहुत ही अच्छी जगह है जोकि आप जाना पसन्द करेंगे और बहुत ही पसन्द आया प्रयागराज वह भी दिव्य जगह है आप अगर बात करते हैं अपनी दिल्ली में दिल्ली में बात करते हैं तो अपने लाल किला बहुत ही अच्छी जगह है वह भी लाल किला में विश्व की अच्छी चीज़ मानी गई है